हमारा सर चेकिया है जो कि हम लोग कचेहरी है हमारा तहसील है ब्लॉक है उनके कामों से चेकिया शहर जाते हैं चेकिया हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के भी काम से भी चेकिया जाते रहते हैं कचेहरी के भी काम से जाते रहते हैं और कोई मार्केट का कुछ लेना होता है या कुछ करना होता है तो भी चेकिया जाते रहते हैं और दूसरा शहर चंदौली है जो है कि जिला मुख्यालय है जिला मुख्यालय पर भी अन्य कामों के लिए हम लोग जाते रहते हैं जिला का कोई काम हो गया तो कभी कोई आ गया तो भी जा सकते हैं कुछ लेना भी होता है तो भी जाते रहते हैं उसके बाद दूसरा शहर हमारा मुगलसराय है मुगलसराय जो है कि एक सेंटर है वहाँ कोई गेस्ट आता है तो भी रिसीभ करना ने भी जाते हैं और कहीं जाना होता है तो भी जाते हैं मार्केट में भी कार्य होता है कोई कार्य है तो भी जाते हैं और मुगलसराय से ही फिर हम लोग बनारस जाते हैं जो बनारस हमारा मण्डल है बनारस से ही मेन सिटी है वहाँ दर्शन करके के पर्पस से फिर बी एच यू हॉस्पिटल है ट्रॉमा सेंटर है इसलिए हम लोग बराबर बनारस जाते रहते हैं और दर्शन करने का पर्पछ होता है तो भी बाबा विश्वनाथ का भी भैरों संकट मोचन दर्शन के पर्पस से भी बनारस जाते रहते हैं कुछ मजदूरी करने का भी अवसर मिलता है तो मजदूरी के लिए भी बनारस हम लोग जाते हैं घूमने के भी पर्पस से बनारस चले जाते हैं जैसे अस्सी घाट सब घूमने के लिए वहाँ पे स्टेशन है कभी वहाँ भी चले जाते हैं कोई नेता आता है तो भी बनारस हम लोग कोई साधन दे देता है तो घूमने के लिए चले जाते हैं ये सब शहरों में हम लोग बनारस जो है आना जाना रहता है और मेन खरीददारी भी करना होता है तो बनारस ही होता है बनारस जो है मेन मण्डल का मेन जो है हम लोगों का मार्केट है और मुगलसराय चेकिया अपने हिसाब से नजदीक रहता है यहाँ तो हम लोग हमेशा जाते रहते हैं चेकिया जैसे है कि चेकिया कोई भी कार्य पर गया निवास है कुछ भी बनवाना ये करना कर कुछ करना तो चेकिया शहर हमेशा जाते रहते हैं और तहसील का काम हुआ तो तबीयत बुखार उखार आया तो भी हॉस्पिटल में जाना है तो चेकिया ही जाना है इसिलिए बराबर हम लोग चेकिया आते जाते रहते हैं और महीने में कम कम आठ दस बार तो चेकिया आना जाना हो ही जाता है कोई न कोई काम से चेकिया जाना पड़ जाता है हॉस्पिटल के काम से या कचहरी से के काम से ब्लॉक के तहसील के किसी न किसी काम से हम लोग चेकिया जाते रहते हैं उसी में चंदौली भी महीने में दो चार बार हो जाता है बनारस भी दो चार बार जाना पड़ जाता है मुगलसराय भी जाना हो जाता है मतलब आवश्यकता के अनुसार हम लोग जाते रहते हैं हम लोगों का नजदीकी यही शहर है चेकिया चंदौली मुगलसराय उसके बाद बनारस